असां जे थाने डिस्टिक में ॾाढियूं सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि जीअं त असां जे थाने में स्विमिंग पूल सभिनी खां वॾी ठहियल आहे कल्यान में ऐं कल्यान में जाम सुठियूं सुठियूं ॿियूं बि गेमियूं खेॾियूं वेंदियूं आहिनि उन मां जाम असां जा मां प्लेयर जाम अॻियां ताईं विया आहिनि क्रिकेट में अॻियां विया आहिनि बैड्मिंटन में विया आहिनि स्विमिंग में विया आहिनि हर हिक ॻाल्हि में असां जो थाने डिस्टिक जेको आहे भाॻीदार हूंदो आहे असांजे देश जे ऐक्टिविटीस में ऐं थाने जे जेका मैम्बर्स निकरंदा आहिनि जेका माण्हू निकरंदा आहिनि हूअ असां जे देश जो बि नालो रोशन कंदा आहिनि हा जीअं त असां जा आई पी ऐल जीअं क्रिकेट में आई पी ऐल में असां जो थाने डिस्टिक जो माण्हुनि खेॾियो आहे मुंबई टीम में खेॾियो हुअईं इएं ई जाम जीअं स्विमिंग में सेकेंड रैंक में आया हुआ असां जे थाने डिस्टिक जो माण्हू इएं ई जिम में जिम में असां जे थाने जा माण्हू जाम अॻियां आहिनि जेके जिम कॉम्पटिशन थींदी आहे हर हिक ॻाल्हि में असां जे थाने डिस्टिक जो कोई न कोई माना चइबो आहे न योगदान हूंदो ई आहे ऐं हर हिक जातीअ जा जेका माण्हू आहिनि उहे सहयोग ॾींदा आहिनि असां जे थाने डिस्टिक खे हिते जाम सुठियूं सुठियूं फेमस जॻहियूं बि आहिनि जेकियूं असां जे जेका खिलाड़ी आहिनि उन्हनि खे ऐक्टिव करण लाइ ऐं अॻियां वधण लाइ जीअं त पैराडाइस फन लैंड आहे उन में जाम गेमियूं आहिनि प्लस ज़ूबी डूबी गार्डन आहे जिते माण्हू खेॾंदा आहिनि जिते माण्हू प्रैक्टिस कंदा आहिनि इएं ई कल्यान स्प्लोट स्पोर्टस क्लब आहे जिते जाम कुझु सेखारींदो सेखारियो वेंदो आहे फन सिटी आहे सिनेमा हॉल्स आहिनि जाम वॾा वॾा ऐं एंटरटेनमेंट लाइ जाम कुझु आहे असां खे मॉल्स आहिनि थाने डिस्टिक में हिकु जाम वॾी फैसिलिटियूंस आहिनि जेका माण्हुनि खे मिलंदी रहंदी आहे ऐं उन जे करे थाणे डिस्टिक जो नालो हमेशह रोशन हूंदो आहे ऐं केर न केर अॻियां ईंदो ई रहंदो आहे अॻिते बि असां जा माण्हू जाम सुठो योगदान ॾींदा ऐं हमेशह असां खे थाने जे शहरन मां डिस्टिक मां ॿार जेके आहिनि उहे अॻियां ईंदा रहन असां इहो ई चाहिदासीं